इलाही माण्हू सुबुह सुबुह ग्रुप में दौड़ंदा हुया त उन्हीअ खे ॾिसी करे मूंखे बि शौक़ु थियो कि मां बि मॉर्निंग वॉक कयां ऐं पंहिंजो वज़न थोरो घटि करण लाइ ॾुकणु चालू कयो जेको कि इलाही सुठो लॻंदो आहे उन महिल ऐं ॾुकण सां शरीर बि ठीकु थी वियो आहे राति जो निंड बि जल्दी ईंदी आहे सुबुह जल्दी उथण जो हो उजाॻो हूंदो आहे अगरि माण्हू जल्दी सुबुह उथंदो आहे इन करे ॾुकणु इलाही ज़रूरी आहे फ़ुर्ती ईंदी आहे शरीर फ़िट रहंदो आहे